यौ श्रीमान ड्राइवर साहब अहाँके दुआरे हमर फ्लाइट छुटि गेल तऽ आब एहिमे आब अहीॅंकेॅं भुगतान करऽ पड़त या तऽ अहाँ आधे भाड़ा लिअ वा हमरा ओतबी भाड़ा मे गाम पर पहुँचा दिअ फेर सऽ इएह उपाय छै